मुंहिंजी फेवरेट रांदि मारियो आहे इहे विडियो गेम आहे मां नढंपण मे जाम खेॾंदो हुउमि कलाकनि जा कलाकु खेॾंदो हुउमि ॿुढो हुजे ॿारु हुजे सभु खेॾंदा आहियूं मूंखे इहा गेम अॼु बि जाम यादि ईंदी आहे अॼु बि मां इहे गेम खेॾणु वेंदो आहियां त कलाकनि जा कलाकु वेंदो आहियां मुंहिंजी इहा गेम ॾाढी यादगिरी वाली गेम आहे